ناسک میں نقل و حمل کے اہم چیزیں جو ہیں وہ سے بسیز ریلوے سبھی چیزیں ہیں اور سینیئر سٹیزن کے حساب سے یہاں ان کو آدھا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے